السلام علیکم بولیے آپ سما کے ٹیچر بول رہے ہیں ہاں نہ سر سما کا طبیعت خراب ہو گیا تھا میری بچی کا طبیعت جب صحیح ہو جائے گا تو ہم بھیجیں گے بخار ابھی تو سما کو آ گیا نا اسی وجہ سے نہیں جانے دیے ہیں طبیعت ٹھیک ہو جائے گا تو جہانے دیں گے ڈاکٹر کو دکھائے ہیں سدھار ہو رہا ہے بولس ہے کہ اور دو چار دن میں صحیح ہو جائے گا طبیعت لم سم میں ٹھیک ہے دوا کھائی ہے جیسے سردی بخار زُخام جو ہے نا ہو گیا تھا جی ٹھیک ہے سمجھے جیسے طبیعت ٹھیک ہوگا نا ہم بھیج دیں گے ہم کو تو خود فکر لگا رہتا ہے کہ بچے کا مہینہ چل رہا بچے کا پڑھائی مقصان ہو رہا ہے سمجھے اسی وجہ سے صحیح ایک دم صحیح بول رہے ہیں سر اوکے سر آپ کی بات ایک دم صحیح ہے سمجھے ہم آگے بس یہ دھیان بھی رکھیں گے بچے کا آگے جو ہے نا ہم بچے کا ٹھیک ہے وعلے